ویسے تو ہر اسکول کی فیس الگ ہوتی ہے اور ہر اسٹینڈرڈ کی فیس بھی الگ ہی ہوتی ہے نرسری کلاس کی فیس جیسے کہ پانچ سو روپئے ہو گئی لیکن ایڈمیشن فیس جو اس کی ہو ہوتی ہے پانچ ہزار روپئے ہو جاتی ہے یا چھ ہزار ہو جاتی ہے اس لحاظ سے میں نے اپنے بچوں کی فیس چھ ہزار فل کی تھی